हाँ सर नमस्कार हाँ हाँ हाँ हाँ

आप आप मन्थली कराएँगे कि छमाही कराएँगे कि सालाना कि पाँच साल का यह पहिले बताइए जैसा आप पैसा इसमें इन्श्योरेन्स में इन्वेस्ट करेंगे आपको वैसा लाभ मिलेगा क्योंकि इसमें आपके जितने अगर आप और आपकी पत्नी और आपके पाँच बच्चे हैं तो आप दोनों लोगों का थोड़ा सा कॉस्टली आएगा लेकिन आपका बीमा हो जाएगा सर उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य और आर्थिक मदद सबकुछ रहता है सर जैसे कि लड़की है तो उसकी शादी करने तक उसके नाम से कराएँगे तो बारह या दस साल बाद पैसा आता दस गुना बेसी मिलता है सर इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप कौन सा कराएँगे छमाही कराएँगे तिमाही कि दस साल कि पाँच साल कि जैसा लाइफ़ टाइम वाला जैसा बताइए सर तो छमाही के लिए सर आप अलग अलग बीमा कराएँगे कि मतलब कि आप अपने नाम से लेंगे और फ़ैमिली में सभी बच्चों का नाम डालेंगे सर इसमें तो अलग अलग कराएँगे तो सर अच्छा रहेगा और सबका अलग अलग सर छह महीने पर आपको पेड किया हुआ पैसा देना होगा सर आपको तब आपका बीमा सर नहीं एक ही में कराने से अच्छा नहीं होगा अब सिर्फ आपको मिलेगा और बच्चों को बस आपका बेनिफ़िट मिलेगा लेकिन अलग अलग कराएँगे तो आप लोगों का दुगुना पैसा भी होगा और अच्छा भी रहेगा सर आप लोगों को

हाँ हाँ उसका पैसा सर हर पाँच साल बाद उसका जो बीमा का पैसा आप जमा करते हैं उसका ब्याज जो परसेन्टेज जो इस पर होता है सात परसेन्ट आठ के बाद वह आपको एक पाँच साल बाद आपको मिल जाता है सर आप लाइफ़ टाइम वाला अगर कराएँगे तो आपको अच्छा रहेगा जितना बीमा में अधिक से अधिक पैसा जमा करेंगे एक भी किस्त नहीं टूटेंगे तो उसमें स्वास्थ्य से लगाकर शिक्षा से लेकर बच्चे की शादी तक आपका सबकुछ इन्क्लूड रहता है इसीलिए आप लाइफ़ टाइम कराएँगे तो अच्छा रहेगा हाँ हाँ इसके अलावा बहुत योजना है सर लेकिन सर हम तो कहेंगे कि आप किसान हैं आप छह महीने वाला या साल भर कराइए लेकिन लाइफ़ टाइम वाला ही कराइए सर हाँ हाँ कन्या विद्या धन और कन्या विवाह का आता है इसलिए मोदी जी सरकार चलाए तो वह लाइफ़ टाइम के लिए ही होता है लड़कियों के लिए ही ठीक ठीक सर नमस्कार